جی ہاں میں نے کئی مرتبہ اردو زبان کے متن کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے اور بالعموم ہمیشہ یہ کام کامیابی سے کیا ہے اس تجربے نے میری زبانی مہارتوں کو بہتر کرنے میں مدد فراہم کی ہے اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ متنن کی تشکیل اور معنوں کا تبادلہ کرتے وقت صحیح انداز میں غور کرنا بہت اہم ہوتا ہے